लो आं टुरिश्ट गायड केन्ना हय केन्ना येवपा तर अय हॅप्ल करतलो पूण केन्ना येवपाचो धा पन दिसानी दोन दीस पयली सांग केन्ना येवपा तो

आं माय अशें तांबडी सुर्ला एक आहा मागी ओल्ड गोवा आहा तांबडी सुर्ला तें पयलीं अशें फातरान बांदलें यें देवूळ ओल्ड गोवा तुका फेस्ता जाल्या फेस्ता वचोंग मेळटा मागीर हीं तश्यो फेरयो आहा तितू तश खंय खंय वोसो मेळटा मागीर हय कल्चर बी जाता लायक शिगमो मागीर आहा मागीर धालो आहा सगळें तशें करूं करूं कार्नवाल सगळें तसलें जाता गोंयां अ प्लेस अ प्लेसी बीन बऱ्यो हाय अ कल्चरल इवेंट बी बरें जाता अ थंय अशें हॉट्ला रावपा मेळटा तुका अय अय तुक कारीन जाल्या कारीन तशें तुक जाय तशें बू गाडी बूक करची पडटली न्हू पूण तुक जाय तशें भोंवपाचें अ अरेंज करता आंव आत तुगे ई सॅप तुक मागे फी आनी तुगें भोंवपा फी सॅपरेट सॅपरेट पडट तुका आत मागे आत तुगे प्लेसिसा प्रमाणे आ एक प्लेसी आत तुक प्रमाणे गायड करपा एक प्लेसी फाटल्यान पांच हजार पडटले अय मागीर तुगे ती सॅपरेट आसतलें तूं रावत तेजी तुगें हॉट्लाची मागी गाडयेची ती तुक सॅपरेट पडटली आं आ दोन दिसान म्हाक मागीर दोन दीस पयली हें कर इन्फॉर्म कर तूं येवच पयली बरें